مجھے پتجھڑ کا موسم بہت پسند ہے اس میں برسات بھی ہوتی ہے اور پتے بھی جھڑتے ہیں اور ہوا چلتی ہے اور جب ہم لوگ کبھی کہیں باہر نکلتے ہیں تو پتے جو زمین میں پھیلے ہوتے ہیں پتوں کی ایک چادر جو زمین سے چپٹ گئی ہوتی ہے ہم لوگ اس پر جا کر بیٹھتے ہیں اور جو ہے کچھ پتے ہمارے اوپر بھی گرتے ہیں اس میں جو پیڑ کی ایک خوبصورتی ہے جس خوبصورتی کو ہم لوگ سال نہیں دیکھتے ہیں وہ خوبصورتی جھلک کر آتی ہے وہ ٹہنیاں ان ٹہنیوں پہ چڑیاں بیٹھی ہونا اسی وجہ سے مجھے اس موسم میں بیٹھ کر اور جو ہے چیزیں ایکسپلور کرنا بہت اچھا لگتا ہے پتجھڑ کے موسم میں بہت سے اچھی اچھی سبزیاں بھی آتی ہیں جو مجھے پسند ہیں اور پتجھڑ کے موسم میں بہت سی چڑیاں مائیگریٹ کر جاتی ہیں بہت چڑیاں مجھے بہت پسند ہیں پتجھڑ کے موسم میں جو ہے پیڑ جو ہے بہت اچھے لگتے ہیں